अ आङो माने नोंसोरनि जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन नोंसोरनि जायगायाव थांनाय लामानि हालसाला माबायदि आं गुवाहाटिनि बेरायनायनि थाखाय अ बेरायनायनि थाखाय नोंसोरनि गामियाव सायदआव मा मा जायगा दङ

बेरायनायनि थाखाय नोंसोरनि जायगाया मा समाव बांसिन समायनासिन जायो अ गामि सिङाव बेरायनायनि थाखाय लामाफोरा मोजांना